मोबाइल अॼु जे नयू टैक्नोलॉजी मोबाइल जा फ़ाइदा जेतिरा फ़ाइदा आहिनि ओतिरा ई नुक़सानु बि वधीक ई आहे हिन सां हिकु त स्मरण शक्ती सभिनीनि जी घटि थी वई आहे माण्हू पहिरीं सभिनी खे नंबर यादि हूंदा हुआ फ़ोन नंबर हाणे टिक टिक टिक टिक करे ॿ मिंट में फ़ोन नंबर लॻाए ऐं हुन साम्हूं वारे सां ॻाल्हाइ न स्मरण शक्ती वधी आहे टाइम त लॻन लॻे थो की घणो ई ख़राब रद थींदो थो वञे ॿारनि जी बि फिजिकल एक्टिविटी इन मोबाइल जे करे घटि थी वई आहे उहे ॿारनि हिकु त पढ़ाई करे हिकदमि मोबाइलनि में घुसी था वञनि न फिजिकल एक्टिविटी अथन न आउट डोर गेम्स ई था खेॾनि जीअं ई ॿार पढ़ाईअ ता फ्री था थियनि रोटी खाइनि था हिकदमि ई मोबाइल हथ में खणण था